جدید دنیا میں اردو زبان کو کئی چیلنجوں کا سامنا ہے جو اس کی ترقی اور استعمال میں رکاوٹیں بن سکتی ہیں تکنالوجی کے تیزی سے بڑھنے سے انٹرنیٹ پر انگریزی زبان کی مواد کی ترجمہ کرنے کی خدمات دستیاب ہیں جس کی بنا پر لوگ اردو کی بجائے انگریزی کا استعمال کرتے ہیں اردو کی بجائے انگریزی زبان کو معاشرتی براہ راست سے ترجیح دینے والے عوامل کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تعلیمی ادارے انگریزی زبان کو ترویج دیتے ہیں جبکہ اردو کی تعلیم پر کم توجہ دی جاتی ہے بین الاقوامی کاروباری تعلقات میں انگریزی زبان کا استعمال عام ہے جوکہ اردو کو دبا دیتا ہے علمی ترقی کے میدان میں بھی زیادہ ترجمہ شدہ انگریزی مواد کی دستیابی کی بنا پر اردو کو علمی لغت میں دشواری پیش آتی ہے انگریزی زبان کے میڈیا کے اثرات کی وجہ سے اردو میڈیا کے مواد کی قدر کم ہو رہی ہے اور آج کل کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ ترجمہ شدہ انگریزی مواد کی بنا پر افراد کی ترجیحات میں تبدیلی آئی ہے جوکہ اردو کو کم استعمال کرنے کی طرف اشارہ دیتی ہے یہ چیلنجز ہیں جو اردو زبان کو مواجہ ہونے پڑ سکتے ہیں لیکن تعلیم اشاعت اور میڈیا کے ذریعے ہم ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں تاکہ اردو زبان کی ترویج اور استعمال میں مدد حاصل کی جائے